آج کل کے زمانے میں کئی سارے بچے اسکرین ٹائم زیادہ دے رہے ہیں اس کا مطلب وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے صرف موبائلس پر گیم کھیل رہے ہیں اور وہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے جیسے اس کا اِفیکٹ ان کے آنکھوں پر پڑ رہا ہے ان کی دماغی حالت پر پڑ رہا ہے اور ان کی کوئی بھی فیزیکل ایکٹویٹی نہیں ہو رہی ہے تو اسی کو اسی کو لیے اسی کو ہمیں مدنظر رکھتے ہوئے ان کے فیزیکل ایکٹیوٹیز کی خواہش کو اجاگر کرنا ہوگا اور کئی سارے اپنے محلوں میں گراؤنڈس میں لیگس میچیز وغیرہ رکھنا ہوگا جس کی طرف وہ اسپوڑٹس کی طرح فیزیکل ایکٹیوٹیز کی طرف راغب ہو اور خود ہی ان کو را ان کو رابطہ کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ ایک دوستانہ کھیل کھیلنا ہوگا